मूं ॻाइणु वक़्तु श्रोताउनि जे साम्हूं अचण खां पहिरीं स्टेज खे पेरु पई ऐं प्रभुअ जो ध्यानु करे प्रभुअ जो नालो वठी स्टेज ते चढ़ंदो आहियां त डपु अञा ताईं त मूं कॾहिं अनुभव कोन कयो आहे बाक़ी जेको थिए केर तारियूं वॼाए त वॼाए न वॼाए त न वॼाए मूंखे त उन जी का परवाह न थींदी आहे मां पंजे साले जो छह साले जो हूंदसि त स्कूल में प्रार्थना थींदी हुई त मूंखे अॻियां कंदा हुआ ऐं मास्तर दीदियूं मूंखे ख़ाली अॻियां बीहारीदियूं हुयूं पहिरां हथ जोड़े अखियूं पूरे प्रार्थना कराए सभिनी खे त ओॾीमहिल प्रार्थना कंदा हुआसीं केर ॿार मस्ती कंदा हुआ त केर न कंदा जंहिंजी जंहिंजी जहिड़ी इछा जंहिंजी जहिड़ी मनोकामना असां त पंहिंजो कमु करे निकिरंदां हुआसीं बाक़ी कॾहिं घबराहट जी अनुभव मूं कॾहिं स्टेज ते कोन कई हा बाक़ी जेकॾहिं कंहिंखें थींदी आहे केॾीमहिल ब अचानक थी सघे थी किथे बि वधीक माण्हू या वधीक कम्यूनिटी जा ॿियां माण्हू अची पिया वञनि उहे हंसी ऐं मज़ाक जी कोशिशि कनि था त उन्हनि जी सुध बुध उहे ॼाणनि ऐं असां प्रभुअ जो ध्यानु सरस्वतीअ जी पूॼा आहे त सरस्वतीअ जो ध्यानु करे ॻाईंदा आहियूं पोइ जेके जंहिंजी इछा बाक़ी घबराहट जी का वधीक फीलिंग मूंखे नथी लॻे कॾहिं थी ऐं उन खे क़ाबू पाइण जो जेकॾहिं कंहिंखें ज़रियो हुजे त प्रभुअ जो ध्यानु सरस्वती जी पूॼा उन सां ई अॻियां वधे स्टेज का असांजी कोन्हे स्टेज सभिनी जी आहे हर को अची सघे थो ऐं असां बि उन ते थोरे टाइम लाइ आयां आहियूं ऐं थोरो टाइम करे असां लही वेंदासीं बाक़ी स्टेज त इहे रंगमंच आहे सॼो संसारु रंगमंच आहे पियो हले घणेई आहियां घणेई विया असां जहिड़ा बि घणेई ईंदा घणेई वेंदा बाक़ी जय झूलेलाल